जियां कि तुस सारे जने जानदे ओ अजकल इंट्रटेन बास्ते बड़ी सारी सोशल साईड़स चली चुकियां जेह्दे बिच्च कि यूटयूब होईया इंस्टाग्राम होआ ते जेह्दे बिच्च कि जिसलै में मतलव कि बोर होई जन्ना होन्नां में यूटयूब उप्पर खोलियै गाने सुनी लैन्ना होन्नां शाटस बगैरा दिक्खी लैन्ना होन्नां जेह्दे बज़ह कन्नै कि इंट्रटेनमैंट बी होई जंदा कन्नै टाईम पास बी होई जंदा कन्नै बिच्च बिच्च स्हानू ऐसी इंफर्मेशन बी लब्भी जंदी जेह्दी बज़ह ना स्हानू नमीं नमीं चीजां सिक्खनें गी बी मिली जंदियां केई बारी जिसलै बंदा इयां फ्री टाईम च शॉटस बगैरा दिक्खा दा होऐ ते बिच्च इंफर्मेशन वीडियो बी आंदियां नै ते हून कदैं कदैं अगर फोन नेंई चलाने दा मन करे जादा फोन ते में टी बी दिक्खी सकना टी वी च अजकल बड़ी बड़ा सारा इंट्रटेनमैंट जेह्दे च अस मूवीस बगैरा दिक्खी सकने गाने बगैरा ते अगर स्हानू पढ़ने दा मन करै ते अस टी वी च न्यूज बी दिक्खी सकने ऐं न्यूज बी अजकल बड़ी जादा अड़वांस होई चुकी दी ऐ बड़ी जादा अच्छे तरीके कन्नै ओहे न्यूज बी समझांदे न स्हानू

जादा देर मोबाईल फोन उप्पर इंट्रटेनमैंट करगे ओह्दा बज़ह कन्नै केह् होंदा कि साढ़ी आईज़ पर इफैक्ट पौंदा इस तो चंगा कि बाह्र जाईयै कोई गेंम खेल्ली लैओ जेह्दी बज़ह कन्नै कि साढ़ी हैल्थ बी शैल रौंह्दी कन्नै कन्नै साढ़ै इंट्रटेनमैंट बी होई जंदा क्योंकि इंट्रटेनमैं दे कन्नै हैल्थ बी बड़ी जरूरी होंदी ऐ अगर ते असैं जादा मोबाईल फोन जां टी बी दिखचै ओह्दी बज़ह कन्नै केह् होंदा कि साढ़ी मैंटल हैल्थ खराब होंदी ऐ साढ़े माईंड उप्पर नैगटिव इफैक्ट बहुत जादा पौंदा ओह्दा उस तो बगैरा इंट्रटेन बास्ते

इंट्रटेनमैंट इन्ना जादा बी नी करना की पढ़ाई दी तरफ ध्यान गै नमी देना लेकिन पढ़ा ई दे नाल नाल इंट्रटेनमैंट बी बहुत जादा जरूरी होंदा साढ़े बास्तै जियां केंई केह् करदे कि हां जी फ्री टाईम च कोई रीडिंग करी लैंदा अपनी अपनी हॉबी होंदी सारें दी जेह्ड़ा जिसी जेह् चीज़ पसंद होंदा अपने फ्री टाईम द ओह् जिसलै बोर होआ दा होंदा

मोटिवेशनल सॉंगस बी अजकल बहुत जादा आए दे जेह्दे कन्नै कि साह्नू मोटिवेशन बी मिलदी ऐ ते बाकी इंट्रटेनमैंट इन्ना बी नी करना की पढ़ाई दी तरफ थोहाड़ा ध्यान गै नी होए बिल्कुल बी